ہم نے اپنے مدرسے میں کھانا بنانا سیکھا جیسا کہ دال چاول تورئی کی سبزی میٹ تو ہم نے پہلی بار بنایا فسٹ ٹائم تو بہت خراب بنا تو پھر دو چار مرتبہ ہم نے بنایا تو تھوڑا بہت آیا پھر ہم نے اپنی والدہ سے پوچھا تو ہماری والدہ نے پہلے بتایا پھر ہم نے بنایا پھر تھوڑا خراب ہوا پھر میری والدہ نے بتایا پھر میں نے بنایا پھر تیسری مرتبہ بنایا پھر میری والدہ نے اچھے سے بتایا تو ہم نے اچھے سے بنایا پھر ہم نے جب بنا لیا اب ہم بہت اچھے سے کھانا بنا لیتے ہیں بہت اپنا اب ہم بہت اچھے سے کھانا بنا لیتے ہیں جدھر جاتے ہیں وہاں بنا لیتے ہیں سب ہماری تعریفیں کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کھانا بناتے ہیں اور بہت اچھا بھی لگتا ہے بہت مزہ بھی آتا ہے کھانا کھانا بناتے ہیں اور اور کچھ کچھ کھانا ہے جو بہت کٹھن ہوتا ہے تو اب بھی ہم نے اپنی والدہ سے سیکھا پھر انھوں نے پھر ہمیں بتایا جو کٹھن کھانا ہوتا ہے پھر ہم میری والدہ نے ہمیں بتایا پھر ہم نے اسے بنایا اب ہمیں بہت اچھے سے سارے کھانے بنانے آتے ہیں